मेरे देश में जो भी अस्पताल और मेडिकल सेवाएं है वो बहुत ही अच्छे है अस्पताल में हम लोग को कोई परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती है हम लोग को जो कुछ भी करवाना रहता है हम लोग तुरंत हॉस्पिटल ही जाते हैं ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लेम ज़्यादे ना हो और मेडिकल से दवा लेते वक्त हम लोग को छूट भी मिलता है चालिस से पचास पर्सेन्ट का दवा देने जो लोग देते हें वो लोग चालिस या पचास पर्सेन्ट का छूट भी देते हैं क्यों ताकि वो लोग भी व्यक्ति हैं पैसे की बहुत आवश्यकता होती है और हम लोग को भारत सरकार में वृद्ध लोग को पाँच लाख का भी छूट देती है जो कि उनको वक्त आने पर उनकी इलाज हो सके मुफ़्त में और हम लोग के अगल बगल में भी जो अस्पताल हैं बहुत ही अच्छे तौर पे है ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लेम होता है तो हम लोग वहीं से कुछ भी करवाना रहेगा तो हम लोग कुछ भी करवाते रहते हैं अस्पताल से ही जैसे कुछ भी हुआ बुखार आया हे या खाँसी ज़ुखाम हुआ या किसी का हाथ उथ कट गया तो हम लोग तुरंत अस्पताल ही जाते हैं ताकि हम लोग को इधर उधर नहीं देखना चाहिए घर पे ही कुछ ना करें ताकि उससे कोई और ही बड़ा रोग हो जाए ताकि हम लोग को सामना करने में भी परेशानियाँ उठानी पड़े इसलिए अस्पताल और मेडिकल की सेवाएं एकदम बनी रहे हम लोग को मेडिकल से ही दवा लेना चाहिए अस्पताल से दवा लेना चाहिए अस्पताल में जो दवा ना हो वो डाक्टरों से लिखवा लेना चाहिए लिखवा के बाहर से दवा लेके यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग को ज जल्द से जल्द सेहत की सेहत बनी र बन जाए ताकि हम लोग को बुखार भी आए तो हम लोग तुरंत अस्पताल से ही दवा ले और कोविड नाइन्टीन से तो हम लोग बहुत बेहतर ह हम लोग को इलाज के लिए अस्पताल था ताकि हम लोग को कोई परेशानियाँ नहीं उठा जबकि मेडिकल कोविड नाइन्टीन की वजह से मेडिकल नहीं बंद हुए थे ना अस्पताल बंद हुए थे ताकि किसी भी किसी भी तरह से परेशानियाँ हो तो हम लोग तुरंत अस्पताल में जाते थे और वहीं से अपना इलाज करवाते थे इलाज कराने के लिए हम लोग की घर वाले भी देख भाल के लिए एक या दो लोग जाते थे उस टाइम ताकि और किसी को कुछ प्रॉबलम ना हो छुआ छूत ना हो छूए छूत से भी कोविड नाइन्टीन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था ताकि कोई एक ही लोग है तो उसी के साथ एक ही लोग जाए वो भी स्वस्थ रहे वो भी स्वस्थ हो जाए सब लोग कामना करते थे डाक्टर भी हम लोग को जान बचाने के लिए बहुत से प्रयास करते रहते थे ताकि इन सबको कुछ हो ना पाए और डाक्टर अपना जान लगा कर हम लोग को कुछ भी कर कर सकते थे और करते भी रहते हैं अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल हुआ हरेक चीज़ हरेक सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे ताकि हम लोग को कहीं और प्राइभेट हॉस्पिटल से भी कुछ नहीं करवाना पड़ा जो स प्राइभेट हॉस्पिटल है उसमें भी कुछ होता तो हम लोग जाते रहते थे ताकि वहाँ पे भी बेहतर से बेहतर डाक्टर और सब लोग रहते र मिलते रहते थे और डाक्टर भी हम लोग स स्वभाव से मिलते रहते थे ताकि कोई प्रॉब्लेम ना हो और डाक्टर लोग बोलते थे कि आपको कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं आपको स्वयं अपना स्वच्छ रहना अच्छा रहना चाहिए ताकि आप थोड़ा बहुत टहलें य सुबह सुबह टाइम इधर उधर जाएं घूमें फिरें ताकि और कोविड नाइन्टीन में हम लोग को गर्म पानी पीने के लिए डाक्टर सलाह दे रहे थे और कोई आए तो उसको मतलब छुई छूए नहीं नहीं तो उसको भी हो सकता है इसीलिए आपको भी ज़्यादे से ज़्यादे आपको अकेले में ही रहना चाहिए कोविड नाइन्टीन के वक्त और मेरे देखभाल के लिए हम लोग के देश के गाँव के अगल बगल में जो भी हॉस्पिटल हैं बहुत अच्छा है हम लोग को बहुत सस्ती में सब चीज़ मिलती रहती है सस्ते में जैसे दवाई हुआ और कुछ भी हुआ सब लोग डिस्काउंट करके ही दे कुछ भी देते थे दवा वगैरह और हम लोग को अच्छा मेडिसीन देते थे ताकि हम लोग बहुत जल्द ही जल्द बहुत जल्द से तैयार अपना मतलब स्वस्थ अच्छा कर लें ताकि हम लोग को कोई परेशानी ना हो और डाक्टर स बोलते रहते थे कि आपलोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करिए मत नहीं तो और प्रॉब्लेम हो जाएगा घूमिए फिरिये मत और घूमने से भी कुछ होता रहिए और बस डाक्टर बोलते रहते थे कि थोड़ा बहुत घर के अगल बगल में ही घूम लिया कीजिए